पक्षियों से पक्षियों को रहने की जो स्थान कहाँ पर रहता है घर में रहता है घर में कहीं रोशनदान में कहीं कहीं भी घर में घोंसला बना लेती हैं अपना भी रहती हैं उन बच्चे भी देती हैं बच्चे भी रहते हैं फिर बच्चों के खिलाती हैं ले आ के चारा चारा खिलाती हैं फिर पानी पिलाती हैं पानी जाती हैं कुएँ के पास कुएँ के पास जाती हैं पाना पानी पीती हैं पानी भी बच्चों भी खुब ही पिलाती हैं फिर कहाँ भी रह लेती हैं आन्ही पानी भी आता है हवा ओवा चलता है तार ओर के पास जाकर बैठ जाती हैं पेड़ भी पी भी बैठ जाती हैं आनी ओनी आती भी है बहोत परेशानी झेलना पड़ता है इस पक्षियों को अंधी आता है उसमें उड़ भी जाती हैं कितना लोग परेशान हो जाती हैं पेड़ पर ही रहे जाती हैं ओसे रहता है तो घर में भी बैठ जाती हैं अपने घोंसले में आकर रहती हैं चुनती हैं खाती हैं चुन खा लेती हैं आपन कहीं भी छत ओत पे भी कहीं भी खा लेती हैं चुन के फिर बच्चों को भी ले जाती हैं अपने चुनाती खिलाती हैं बरसात में आंधी पानी आता है तो उसमें बचाती हैं बचना चाहती हैं सुरक्षित जगह बैठ जाती हैं कि हम भीगे न उड़े न बचे रहें अपने बच्चों को भी बचाती हैं कि उड़े न बच्चा हमारा उन्हें भी बचाती हैं चुनाती खिलाती हैं बहुत बचाती हैं बच्चे को चुना खिला कर उड़ाना सिखाती हैं उड़ना कि जैसे हम उड़ रहे हैं चुन खा रहे हैं वैसे बच्चे भी चुनें उड़े खाएँ